संगीत ऐं डांस असांजे ज़िंदगीअ में हिकु अहमु हिसो अदा कंदा आहिनि अलॻि अलॻि संगीत असांजी भावनाउनि ऐं जज़्बात खे छुईंदा आहिनि अहिड़े ई नमूने अलॻि अलॻि डांस अलॻि अलॻि संस्कृतीअ जो बयानु कंदी आहे डांस असांजो हाव भाव इशारा बयानु कंदी आहे चयो वेंदो आहे त जेको इंसान डांस खे घणी अहमियत डींदो आहे ऐं हर रोज़ डांस जो अभ्यासु कंदो आहे त हू केतिरनि ई बीमारुनि खां परे रहंदो आहे छाकाणि त डांस जहिड़ी सुठी कसरत ॿी का बि कान आहे अलॻि अलॻि डांस अलॻि अलॻि संस्कृति ऐं राजनि जो बयानु कंदी आहे जीअं त सिंधीयुनि में सिंधी लाॾा मशहूरु आहिनि अहिड़े ई नमूने मनिपुरी डांस मनिपुर में मशहूरु आहे कथक डांस उत्तर प्रदेश में लावनी ऐं कोली डांस महाराष्ट्र में भरतनाट्यम तमिलनाडू में भांगड़ा पंजाब में मशहूरु आहिनि शादीनि बारातुनि में बि कुझु गाना जंहिं ते माण्हू डांस कंदा आहिनि ऐं पिणु मज़ो वठंदा आहिनि उहे आहिनि लावनी गानो जीअं त पिंगा जी पोरी ऐं कोली गानो या डांस जीअं त ही पोरी कोराची उन उन जे अलावा हिंदी गाना बि चङा आहिनि जंहिं ते माण्हू डांस करे मज़ो पिणु वठंदा आहिनि जीअं त बोले चूड़ियां या त सात समुंदर